ہندوستان میں جو کلچر ہے کپڑے پہننے کو لے کر وہ بہت ہی الگ الگ طرح کا ہے یہاں پہ بہت سے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور سب کے الگ لگ پسند ہیں جیسے کہ مسلمان گھر کی عورتیں جو ہیں وہ شلوار جمپر پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں اور جو مرد لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں پینٹ شرٹ پہننا کُرتا پائجامہ پہننا ایسے ہی ہندو دھرم کے جو لگ ہیں ان کی جو عورتیں ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ پسند کرتی ہیں ساڑی پہننا اور شلوار جمپر بھی پہننتی ہیں اور جو ہندو مرد ہیں وہ پینٹ شرٹ پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں دھوتی کرتا پسند کرتے ہیں ایسے ہی جو کرشچن لوگ بھی رہتے ہیں تو وہ ان کو جو ہے پسند ہے وہ کورٹ پینٹ ہے اور ایسے ہی آپ کا سردار لوگ رہتے ہیں جن کو پگڑی پہننا پسند ہے پگڑی پہنتے ہیں پینٹ شرٹ بھی پہن لیتے ہیں کُرتا بھی پہنتے ہیں تو ایسے ہی وبھن پرکار کا فیشن بھارت میں چلتا ہے اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں فیشن میں بہت بدلاؤ آ چکا ہے اب جو لوگ ہیں وہ جینس پہننا پسند کرتے ہیں ٹی شرٹ پہننا پسند کرتے ہیں اور جو ہے طرح طرح کے فیشن جو انفلوئینسیز پہنتے ہیں ان کو دیکھ کے پسند پہننا پسند کرتے ہیں میں بھی میں نئے زمانے کے کپڑے پہننا پسند کرتا ہوں جیسے کہ جینس ہو گئی ٹی شرٹ ہو گئی اور کپڑے